औ आं सोमखोर औ आं क'क्राझारनि

नों गुवाहाटिआव दं आरो ए आमफ्राय नोंनि न'आ क'क्राझाराव अरजिनेल आ

औ जोंनावथ' क'क्राझाराव जोबोद सोलाइबायानो नंगौ टिगैनो किन्तु लामाफ्राबो गासिबो सोलायजोबबाय मथा मथि क'क्राझारनिफ्राय गुवाहाटिसिमा जोबोद मोजां जाबाय लामाया एकदम कुनु हाखर हाला गैला एकदम मोजां क्लिन जाथारबाय आरो आमफ्राय औ औ शपिंग म'ल दं विशाल बाजार इंडिया बेफोरबायदि गिदिर गिदिर दखानफोर जाबाय रेस्टोरेंटफोर दा नोंङो क'क्राझाराव माला फैगोन

ए औ दखानफ्रा जोंनि क'क्राझाराव मैक्सिमाम आठथा न'यथा बिदिसिम थायो गरमा मथा मथि जोंनाव थार्टि सिक्स थार्टि फाइव दिग्रि सेल्सियस जादों दा गुदुंथार गुवाहाटिआवलाय मा बायदि औ आमफ्राय क'क्राझारावबो अखा गैया देग्लाय माइबो बोरै गायबाव नांगौ अखा गैयाबा दाना तिनालि लामाफ्राबो मोजां जाजोबबाय गासिबो सेस माबा हाइ र'ड मैन हाइ र'ड जाजोबबाय पाक्का लामा आमफ्राय औ गारि गारि सालायनायाव गाखोनायाव जेबो उसुबिदा गैला एकदम स्लिम स्लिम जाजोबथारबाय आरो नोंङो क'क्राझाराव फैयैआ गोबावसैबा गोबाव जाबायबा गुवाहाटिआव थांनाया होनबा नोंङो क'क्राझारखौ बेरायनो फैथाव थाव बे लामाफोरखौ जोंबो खाथि खाला लामा सेर सेरनि बिफां लाइफां दखान बायदि सिनाखौबो नुबोगोन ओरै नायबो फाबानो जाबाय जेला फैयो एला फ'न खालायदो दे आंनाव दे खबर लाहरफिनदो गारि गारिफोरखौ टाइम औ टाइमाव फ'न हरबा आंङो खिन्था हरगोन खयथायाव खारो खयथायाव मायो जेला फैसै बेनि साननैसो सिगां फ'न हरबानो जाबाय आंनो दे औ औ दे औ थैंक यु गोजोंथों